बोलिऔ कि कहै छी अहाँ

तऽ घुमैके हइ तऽ एन्ने सती घाट छै अच्छा ओन्ने घुमिलौँ लिऔ एन्ने धनेसर मन्दिर आओर छै ओन्ने घुमिलौँ ओन्ने अच्छा छै ओन्ने नहि जाउ दुइ हजार रुपैआ लागत बुझलिए नहि नहि ओहिसँ नहि हैत दूरी छै एकैगोके धनेसर अस्थान जेबै सती घाट एन्ने जेबै तऽ ओहिके भाड़ा तऽ ओतेक लगबै ने करतै अच्छा घुमैवला जगह छै पुल उलपर सती घाट आट छै बढ़िआँ छै घुमि लिअऽ कनि मनि जे कनि मनि कम्मे देबै लेकिन रक्षा तऽ करै पड़तै पाइ तऽ दिअऽ पड़त किछु कम्मे कऽ कऽ देबै लेकिन घुमैलए धनेसरसन मन्दिर छै ओन्ने घुमि लिअऽ एन्ने सती घाट छै सतीसब घुमि फिरि लिअऽ लेकिन कनी मनी कम्मे देबै लेकिन नहि नहि ओतेक कम नहि हैत थोड़ बहुत कम देबै लेकिन घुमि लिअऽ अच्छा ठीक हइ पहुँचा दै छी घुमि टहलि लिअऽ लेकिन दिन देखार घुमि टहलि लिअऽ अच्छासँ ठीक हइ कनि मनि कम कऽ दै छी टहलि लिअऽ

दुइ सओ कम्मे देबै दुइ हजार कहली हम तऽ अठारह सओ दऽ देबै किछु कम तऽ घटा देलिए ठीक हइ आबू जे हेतै से देबै

हँ तऽ ठीक हइ अच्छा करि देली कम आबू देखरेख ठीक हइ कम करि देली आबू समान रखलिए आनलिए सब